भोपाल ज़िले में बहुत सारी स्वास्थ्य देकभाल सुविधाएं आप को उपलब्ध हो जाएंगी यहाँ पर आप को निम्न प्रकार से अस्पताल कील क्लीनिक क्लीनिक फॉरमेसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप को यहाँ से मिल जाएंगे क्योंकि हमारे भोपाल क्षेत्र में ऐसे निम्न प्रकार के स्वास्थ्य देकभाल केंद्र हैं जहाँ पर हमें निम्न प्रकार से ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर लोग यानिी मरीज़ों की देकभाल भी की जाती है उनको प्रोपर रूप से दबाई भी दी जाती है और उनकी देकभाल भी की जाती है इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध भी हैं और यहाँ पर हमारी मूल निवासियों को यह सुलभ यानी कम ख़र्चों में अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है अगर आप बात करें कोविड के टाइम पर यहाँ पर इन्होंने बहुत तरीक़े से काम किया इन्होंने जगह जगह से ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी उपयोग किया यानी उन्हें मंगवाया ताकि हमारे जो मरीज़ हैं उनके लिए यह किफ़ायती दामों में उनको उपलब्ध हो जाएं